मुंहिंजे हिसाब सां त स्कूल जी पढ़ाईअ खां पो कॉलेज जी पढ़ाई कॉलेज जी पढ़ाईअ खां पोइ अॻियां जी डिग्री जरूर करणु घुरिजे छाकणि त अॻियां जूं डिग्रीयूं जीअं ई पाण कंदा आहियूं तीअं पाण डॉक्टर वकील शिक्षिका अध्यापिका इहो सभु ठहंदा आहियूं त उनते पाण खे सरकारी नौकिरी बि मिली सघे थी ऐं पाण सुठी तरह पंहिंजो पंहिंजो धंधो करे सघूं था पंहिंजी सुठी तरह रोज़ी रोटीअ में बरकतु थी सघे थी ऐं अगरि पंहिंजे परिवार जो धंधो अगरि ॿार कनि था त अॼकल्ह जा ॿार धंधो करणु पसंदि नथा कनि वधीक करे त हूअ वधीक पढ़ाई करे ऐं नौकिरी करण ई पसंदि कनि था छाकणि त धंधे में हाणे एॾी कमाई न रही आहे छो की सभु हाणे अॼकल्ह ऑनलाइन थी वियो आहे त धंधे में एॾी कमाई न रही आहे त अॼकल्ह ॿारनि खे नौकिरी ई करण वधीक पसंदि अचे थी ऐं नौकिरीअ लाइ स्कूल जी शिक्षा खां वधीक पढ़ण ई घुरिजे अगरि पंहिंजा ॿार पाण वधीक पढ़ल हूंदासीं त अॼ हिक सुठे अफ़सर ते पहुचंदासीं ऐं सुठी शिक्षा प्राप्त करे पंहिंजे ॿारनि खे बि सुठी तरहं पाढ़ींदासीं लिखाईंदासीं त उहो सभिनि लाइ सुठी ई ॻाल्हि आहे त मुंहिंजे हिसाब सां स्कूल जी पढ़ाईअ खां पोइ बि पाण खे कॉलेज जी पढ़ाई ऐं उनखां पोइ बि अॻियां पढ़ाई कंदो ई रहंदो घुरिजे